ریاست ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ناکافی اشتراک اور ہم آہنگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں ریاستی حکومت نے صحت کے نظام کا تفصیلی سروے اور تجزیہ کیا ہے تاکہ مسائل اور خلا کا پتا چل سکے اس کے بعد منصوبہ بندی کی جاتی ہے تاکہ وسائل اور خدمات کی بہتر تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے صحت کے خدمات کے تمام پہلوؤں کو مرکزی نظام کے تحت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مختلف ادارے اور محکمے آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کر سکیں ہیلتھ آئی ٹیز سسٹم اور ای ہیلتھ پلیٹ فام متعارف کرائے گئے ہیں تاکہ مریضوں کی معلومات علاج کی تفصیلات اور دیگر اہم ڈیٹا کو ایک ہی پلیٹ فام پر منظم کیا گیا کیا جا سکے مریضوں کو طبی ریکاڈ اس کو ڈیزی ڈیزیٹلائز کیا جا رہا ہے تاکہ مختلف ہیلتھ کیئر فراہم کنندگان کے درمیان معلومات کا تبادلہ آسان ہو مختلف صحت کے دوران اسپتالوں اور کلینکس کے مابین شراکت داری قائم کی جا رہی ہے تاکہ خدمات کی ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے ریاستی صحت کیئر حکام قومی صحت کے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ قومی صحت کے پالیسیوں اور اسکیموں کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھی جا سکے صحت کے عملے کو جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ترتیب تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ بہتر خدمات فراہم کر سکے اور مختلف اداروں کے ساتھ ہم آہنگی پر برقرار رکھ سکیں عوام میں صحت کی خدمات اور اسکیموں کے بارے میں آگاہی بڑھ بڑھانے کے لیے مہمات چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو درست معلومات مل سکے اور وہ مناسب صحت کی خدمات تک پہنچ سکے صحت کے خدمات کی معیار کو یقینی بنانے کے لیے معیاری پالیسیز اور رہنما اصول تیار کیے جا رہے ہیں جو تمام اداروں پر لاگو ہوتے ہیں صحت کی خدمات کی منصوبوں کی نگرانی اور تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسائل کی نشان دہی کی جا سکے اور مناسب اقدامات کیے جا سکیں مختلف ہیلتھ کیئر اور اداروں کے نمائندوں پر مشتمل علاقائی صحت کی ٹیمیں تشکیل کی جا رہی ہے جو مقامی مسائل کا حل تلاش کرنے اور خدمات کی ہم آہنگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں یہ اقدامات صحت کیئر سیکٹر میں اشتراک اور ہم آہنگی کے مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہیں اور ریاست میں صحت کی خدمات کی بہتر فراہم کو یقینی بنا رہے ہیں